میں نے ابھی دو مہینوں کے اندر جو سب سے اچّھا ناول پڑھا بلکہ دوبارہ سہ بارہ پڑھا اسے وہ ہے ادس نسلیں اُدا نسلیں یہ عبداللّہ حسین کا ناول ہے اور یہ آزادی کی جو تحریک رہی ہے یا جدّ و جہد رہی ہے اس جدّ و جہد کو پنجاب کی جو سرزمین ہے اس کے سیاق یا اس کے پسِ منظر میں دیکھانے کی کوشش کی ہے یہ آزادی سے پہلے سے شروع ہوتا ہے اور آزادی کے بعد کے دور پر یعنی تقسیم پہ جا کے اس کے بعد جا کے یہ ختم ہوتا ہے تو اس ناول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں واقعات کی جو پیشکش ہے وہ پیشکش اس طور پر ہے کہ اس سے ہمیں اس عہد کا منظرنامہ تو معلوم ہی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو کردار رکھے گئے ہیں یا پھر ناول کے جو باشندگان ہیں ان باشندگان کا اپنے زمین سے اپنے زمانے سے کیا معاملہ ہے کیا تعلّق ہے اس تعلّق کو بہت ہی دلچسپ انداز میں اس طرح سے عبداللّہ حسین سامنے لاتے ہیں کہ کرداروں کے مزاج کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کردار پوری طرح سے سامنے آ جاتا ہے اور ناول کے اندر کئی سطح کے کردار ہیں مطلب یہ کہ ایک مالداروں کا کچھ کردار ہے کچھ انگریزوں کے کردار ہیں اور کچھ جو ہے ایسے کردار ہیں جو کسانوں کے کردار ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ایک ایسا کردار ہے جو مچھلی کا شکار کرتا ہے تو اس طرح سے جو مختلف کردار ہیں ان کرداروں پر زمانے کی تبدیلی کا کیا اثر پڑ رہا ہے اور کس طرح سے وہ چیزوں کو لے رہے ہیں ان تمام پہلوؤں کو عبداللّہ حسین نے بہت ہی اچّھے انداز میں بیان کیا ہے اور ناول کے آغاز کو اس کے وسط کو انجام کو اس طرح سے بنایا ہے کہ دلچسپی باقی رہتی ہے اور بہت ساری بصیرتیں حاصل ہوتی ہیں اس لیے یہ ناول ہمیں بہت پسند ہیں